औ नोङो साइकेल दखानदारमोन नामा औ नोंनावहाय मा मा रोखोमनि साइकेल मोनो गथ'फोरनि साइकेल दंना गैया बेफोरनि दामाखौ खिथानो हागोन नामा ओमफ्राय जेन्सनियालाय ओमफ्राय लेदिस साइकेला खमावनो बेसेबांनि दं थाम रोजा बेनिफ्राय खमसिन जाला नामा आङो दुइ हाजारसोनि नै रोजानि साइकेल नांगौमोनहाय इमारजेन्सि दङ खिन्थु मोजां जानाय नङा दां साइकेलफ्रा सिदफ्रा गलालाय सेनफ्रा जबालाय ए सालाइ जायो बेनि थायेरफ्रासो थायार बिनि स्फकफ्रासो माबायदि जागोनथाय ए आङो नांथारगौ जादोंमोनहाय ओमफ्राय हम देलिबारि जायोना जाया नोंसिना जायगाया अबाव अबाव फानो नों अबे जायगायाव बेंटलाव फानो आङो सान्थिफुरनि नालाय सान्थिफुराव बेखौ साकेलखौ हरोना हरा माजोंथो फाथाय हरगोन नोंलाय ओमफ्राय आं फैसाखौ माबोरै हरगोन ए दे जायो दे बिदिबा आं दा फैसाखौ हरगोन दे ओमफ्राय एद्रेस मा माखौ आं दा अनलाइन जोंनो हरनि हरगोनसै दे बिदिबा